जीअं त अॼु जे ज़माने में सभिनीनि खे थ्रीडी पेंटिंग वणी रहियूं आहिनि पर असांजे जेके झूने ज़माने जी पेंटिंग हूंदियूं हुयूं जीअं त वाली पेंटिंग उहा भितियुनि ते ॾाढे सुठे नमूने ठाहियूं वेंदी हुयूं ऐं हुअ ॾिसण में अॼु ताईं सुहिणी हूंदी आहिनि पर ॾिंहुं पोइ ॾिंहुं हुननि जो वाधारो कान्हे घटिताओ थो थींदो वञे असां अगरि चाहियूं त पंहिंजे ॿारनि खे पंहिंजी नईं जनरेशन खे हिकु दफ़ो वरी वापसि खां असां हुननि खे ठाहे करे सेखारे करे हुननि खे अॻियां वधाए सघऊं था